जी हाँ हम अपने घर के आसपास के क्षेत्रों स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं घर के आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ करने के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं कि स्वच्छता के क्या क्या फ़ायदे हैं स्वच्छ करने के लिए हम आसपास रखे कचरा पात्र को विभिन्न समय समय पर खाली करवाते हैं और कचरा पात्र को कचरे के नियत स्थान पर रखते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते है कि यहाँ पर स्वच्छता रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नहीं हैं और स्वच्छ करने के लिए हम नियत स्थान पर समय समय पर झाड़ू लगवाते हैं पोछा लगवाते हैं जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्र में सफाई रहे तो उसके कारण हमें गंदगी नहीं फैली और हम अपने घर के आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ करने के लिए लोगों को गंदगी से फैलने वाली बीमारी के बारे में बताते हैं जिससे कि वह उन बीमारियों से भयभीत होकर के बीमारी से बचने के लिए भी अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता भरते हैं यह भी एक मुख्य उपाय है